हालो अनिता प्रबू गे

दोन दिसान हय दिवपाक मेळटली

आनी शेव दी तीख शेव तीख शेवाची चार पॅकेटां कशें कितें तुमचें प्रायस बी कसलें तांबडे काय धवें सगळें करता म्हाका तांबडे तीन तीन पॅकेटां तांबडे तामड् सुकेंच कुरकुरीत दियात तीन पॅकेटां सुक्याचीं तीन पॅकेटां तांबडे आनी तीन धवीं दी अर्द किलाचीं अर्द किलाचीं करून दी डिलिवरी दिता तुमी काय कशें कितें तुमचे एड्रॅस बी खंय खंय रावता तुमी एग्जॅक्ट

कॅश दिवपाचो आं तशें जायना बरें तर म्हाका रेडी दवरात तर तुमी रेडी जातकी फोन करा हां बरें हय दोन दिसान येता हय आनी आं हें जरी मात्शी डिले जाल्यार तरी दवरा गे हांव येवन व्हरतां आं आं आनी रेवड्यो बी कश्यो गे रेवड्यो लाडू रेवड्यो लाडू बी कशे गे रेवड्यो चार आनी लाडवाचीं चार दी तींं कशी धरता तूं बरें दी चलता चड म्हारग आसा मगे बरें बरें ओके बरें आं बरें तर येता बरें बरें हां बरें बरें